आंथ' बांसिन गेलेनो मोजां मोन्नाय गेमा खेलाया जाहैबाय जोलुरआनो जोलुरखौ दा माने बिराद खारनो एकसारसाइस जाखायो आरो देहाफोरा फित जायो

जोलुर गेलेबा ओंखायनो आं जोलुरखौनो बांसिन मोजां मोनो जोलुर गेलेनायखौ जोलुरा दा माने ओरैनो बेलासिफोराव ओरैनोनो आं गेलेबाबो देहाफोरा फिथहै थायो जोलुरखौ गेलेनांगौ आं आरो बयखौबो बुङो एसे जोलुर गेले गामिनि गथ'फोरखौबो आंथ' जोलुरखौनो गेलेखायो आरो बिदिनो जोलुर गेलेनानै गोबां साख्रि मोन्नायबो दङ आरो आरो बिदिनो इन्टारनेसनेल लेबेलफ्रावथ' जोंना जोलुर गेलेनानै गोबां फैसा आरजिनो हानायबो दं ओंखायनो जोलुरखौ गेलेनांगौ बेनो आरो आं बांसिन मोजां मोनो जोलुर गेलेनोनो बेयाव दा माने देहाफ्रा फिथयै थायो जोलुर गेलेबाय थाब्ला खारनो हायो मेंबाङा बेनो आरो